जय झूलेलाल असांजे घर जा मेम्बर जोती मुंहिंजी धीअ आहे दीपा मुंहिंजी धीअ आहे भरत मुंहिंजो पुटु आहे ऐं होतचंद मुंहिंजो घोटु आहे मां पाण आहियां जोतीअ जे तनीशा मुंहिंजी ॾोहिटी आहे प्रज्ञा मुंहिंजी ॾोहिटी आहे